हाँ ब्रह्मांड और इसके रहस्यों के बारे में हमें सबसे अधिक आकर्षण यह लगता है जैसे उसकी ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जो लोग उसके बारे में बात करते हैं और ऐसी कुछ ऐतिहासिक किताबें हैं जिसमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत सुना है जैसे कुछ ऐसी धर्म वाली किताबें भी हैं जैसे श्रीमद्भगवत गीता उसमें फिर ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि ब्रह्मांड में ये है तो यह होगा और ब्रह्मांड की ईश्वर हैं शिव शिव से ही सब कुछ है शिव ही उस ब्रह्मांड में रहते हैं तो इसमें यहाँ बताया गया है और उसके रहस्य ब्रह्मांड के रहस्य जैसे कि उसमें बताया जाता है कि ऐसी एलियंस एलियंस होते हैं ब्रह्मांड के रहस्य हैं जो बोले तो जाते हैं कि ब्रह्मांड में घु घु रहते हैं पर कभी किसी ने उसको देखा नहीं है लोग घु लोग मून पर जाते हैं ब्रह्मांड पर जाते हैं देखते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा क्या है लेकिन वो अभी तक देखे नहीं गए हैं लेकिन उसके बारे में बातें हुई हैं कि एलियंस रहते हैं एलियन सरवाइव करते हैं ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड ऐसी एक चीज है जो एक दिन खतम होनी ही है लेकिन लोग इसको स्वीकार नहीं करते लेकिन उसका भी समय आएगा यदि अभी अभी भले ही अ ब्रह्मांड ठीक है बोला जा रहा है उसके बारे में बातें हैं कि वह ये है ये है वो ऐसे बना हुआ है लेकिन आगे चल कर इसका भी विनाश होगा एक ना एक दिन सब का विनाश आता है तो ब्रह्मांड और रहस्य मुझे यही आकर्षण करता है कि मुझे इसकी बहुत उत्साहित होती है यह जानने के लिए कि ऐसा क्या है उसमें रहस्य उसके रहस्य क्या है इसलिए मैं ऐसी किताब पढ़ना बहुत जरूर जरूर उसमें इंटरेस्ट लेती हूँ कि रहस्यमय क्या है और मुझे एलियन एलियन मैंने कभी देखा नहीं है और मैं दा देख पाऊंगी क्योंकि बस सुना है उसके बारे में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में देखी हैं जिसमें एलियन के बारे में बहुत बताया गया है उसके रहस्यों के बारे में बताया गया है ब्रह्मांडों के बारे में बताया गया है लेकिन कभी ऐसी चीजें देखी नहीं गई हैं बस यही आकर्षण मुझे सब करता है